असां असांजे महिमाननि खां ॾाढो सुठी तरीक़े सां कच्छ जी सॼी जेतिरी बि असांखे जानकारी आहे असां हू जानकारी हुननि खे ॿुधाईंदा आहियूं छो कि असां चाहियूं था कि हू असांजी जानकारी असांखां वठी करे अॻियां ॿियनि खे ॾियनि ऐं हुननि खां बि असां हुननि जे शहर जे बारे में पुछंदा आहियूं तव्हां जे शहर में छा सुठो आहे छा नाहे जेतिरो हिक ॿिए खे ॼाणींदासीं ओतिरी ई पाण हिक ॿिए जी हिक ॿिए खे मदद बि करे था सघूं ऐं पंहिंजी जर्नल नॉलेज ईअं ई वधंदी आहे असांजे हिते जेतिरा बि महिमान ईंदा आहिनि असां हुननि खे नंढी खां नंढी शइ जेके असां पूर्वजनि असांखे ॿुधायूं आहिनि असांजे शहर जूं असां उहे सभु जानकारियूं ॾींदा आहियूं ऐं साम्हूं वठंदा बि आहियूं ई ॾाढी त सुठी शइ अथव हीअ ज़िन्दगीअ में हिक ॿिए खे हिक हिक ॿिए जी मदद करणु खपे हिक ॿिए जे बारे में समुझणु खपे जेतिरो तव्हां पंहिंजे शहर जो पंहिंजे कच्छ जो जिते तव्हां जिते जा तव्हां रहवासी आहियो उनजी जेतरी बि तव्हां खे जानकारी आहे उहा जानकारी जेतिरी तव्हां ॿियनि खे बांटींदा ओतिरो ई तव्हां जे शहर जो तव्हां जे समाज जो तव्हां जे हिन्दुस्तान जो कमु थींदो नालो थींदो